हा हलो कौन हा हा

अ केरु त्रिवेणी नगर मां अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा

अच्छा पैंट अच्छा न न अञा त तयार कान थी आहे अड़े पुछ न असांखे कारीगरनि परेशान करे रखियो आहे रोज़ु ईद पेईजी वेई आहे त करीगर अचनि ई कान पिया इलाही परेशान करे रखियो अथनि कारीगरनि हिन वजह सां डिले थी वेई आहे ऐं मां बि छा

असां छा कयूं असीं त कोशिश कयूं पिया पर छा था करे सघूं था समुझ में नथो अचे असीं बि पंहिंजे में आहियूं ऐं अला इलाही सारा लॻी पिया आहिनि अञा ताईं इलाही ॿिया बि कपिड़ा ॾियणा आहिनि ज़रूरी इमरजंसी जा तव्हां खां पहिरीं खां नम्बर लॻी पिया आहिनि कपिड़नि खां जा न हू त अड़े हू त त सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी लेकिनि छा कयूं कारीगर अचनि ई कान था वेठा आहिनि गांव में वञी करे छुटियूं वठी करे असीं ख़ुदि परेशान लॻी पिया आहियूं कारीगरनि खां अड़े पुछ न तूं अड़े पुछ ई न हेतिरो तो त दुखी कनि फोन ई नथा खणनि असांजा फोन ई नथा खणण ऐं कोई कारीगर को जल्दी थोरी था मिलनि ॻाल्हि कारीगर कोई आराम सां थोरी जल्दी सां मिली वञनि नखरे बाजी अथनि नक्शे बाजी फोन ई कान था खणनि पैसा खणी वठी विया आहिनि

हा एडवांस वठी करे वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे छॾे छॾंदसि त असांजा पैसनि जा नुक़सानु थी वेंदा वॾा वॾा एडवांसूं वठी करे वेई रहिया आहिनि छा कयूं मज़बूरी ॾेखारनि था कि असांजो आहे त्योहार तव्हीं कमु ईंदा ॿियो केर कमु ईंदो असांखे ॿियो केर थोरी कमु ईंदो त ठीकु आहे भई खणो पैसा ऐं असांखे तव्हीं अचो हाणे ॿ टे ॾींहंनि लाइ ॿार खे समुझाए छॾियो न तव्हीं थोरोसो थोरो समुझाए छॾियो मज़बूरी आहे

अॼु हा ॿ ॾींहं जी छुटी आहे ॿारनि जी थोरो ॿारनि खे समुझाए वठो ॿ ॾींहं इअं इस्कूल मोकिले छॾियो चारि ॾींहंनि खां पोइ असां तव्हांखे मां ॾेई छॾंदसि चारि ॾींहंनि खां पोइ ॾेई छॾंदसि मां तव्हांखे ड्रेस हा थी वेंदा चारि ॾींहं चवनि त पिया कि असीं ईंदासीं ईंदासीं ऐं फोन त खणनि नथा थी सघे थो अची बि सघनि था मतलबु हा ॿ ॾींहंनि में अची बि वञनि अड़े असांजो नम अचे त असीं ख़ुदि लॻी पिया आहियूं अञा ॿिया पहिरीं वारा ऑडर पूरा कयूं पिया त ॾींहुं राति हिकु करे छॾियो आहे असांखे असां पंहिंजो हा न न अॻियां अॻियां मौक़ो कान ॾींदासीं हिन में थोरोसो थी वियो आहे ईद जी वजह सां ऐं अॻियां तव्हांखे मां तकलीफ़ कान ॾींदासीं हा हा हा

असां जहिड़ी फ़िंशिंग कंहिं खे केर ॾेई कान सघंदो असीं अहिड़ी फ़िंशिंग ॾींदा आहियूं न त केर ॾेई कान सघंदो त अथेई असां खां ई सिबाईंदियूं अची करे हा अचु न न कान विञाईंदो छो पियो अथव तव्हांजो पियो आहे तव्हीं चिंता न कयो चारि ॾींहंनि में खणी वञिजो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे चारि ॾींहंनि में अची वञिजो ठीकु